हमरासभके गाममे तऽ बोर्डिंगे छै आओर तऽ किछु छै नहि आब नया पर भेलैए जे मोटर तोटरसँ पानि अबैत छै तऽ लोक किछु खेत तेत पटबैत छै कोनो तरहसँ उपजौनी उपजबैत छै गाममे तऽ एतेक साधन एखनो नहि भेलैए तऽ किछु किछु सरकारके सहयोग करयके चाही जे सभके फसल केना उपजतै गामके लोक केना नीक रहतै केना ओकरा दाना पानी उपजतै तऽ किछु सरकार सहयोग करथिन तखने हेतै एना हेतै केना आ गरीब हमसभ छी तऽ कोनो तरहसँ तऽ करबे करबै पटेबे तटेबे करबै खेती बाड़ी करबै तऽ छोड़बै नहि जे फेरो उपजतै नहि दाना तऽ लोक खेतै कथी जे जाहिमे रहैत छै ओ ओहिके फायदा लैत छै आ नहि भेल तऽ लोककेँ घाटा लागि जाइत छै